नमस्ते हम हमके याँ संगम में जाना है टिकस कितना लेओगी पैसा केतना लेगी नहाना करे जाएगी संगम में इलाहाबाद हाँ हाँ मऊ से हाँ इलाहाबाद जाएगी हाँ तो कितना पड़ी हमन पाँच लोग हैं

कुछ कम ओम न करब हाँ अच्छा इस्टेयन से इस्टेसनवा से संगम जाए के गाड़ी मिलाथेया अच्छा या आपकी ट्रेनी में बैठने के साधन मिल जाई जहाँ जाइक तहाँ ले कौनों दिक्कत नय न होई तौ हमरे संगे हमरे संगे सब बहू जी हैं हमरे बच्चा हम लोग होवैं हमरे अदमी होवैं तो कहु जानित नहीं जा तो सीत न बढ़िया मिली तो कैसे जार जाई हमके कम से कम देखिए हमके कम से कम दो सीट दिया देंगे तब दो सीट पर हमन के ओसो कुलो बईठ जाने है बच्चा हो बहू जी हईं लड़का हैं अदमी हमार हैं तो पइसवा टिकटवा के लेई तो सिटिया न देब देब तो कैसे जाइब हम बताईं अरे मोदी जी मोजे जी सेती में सबके नहवावत हाेवा आप हमसे पैसा लेत हई नहाना करके जाय का है ता एके से मोदी जी तैयार हाँ सबके करवावत हाँ

चलिए ठीक है जब ऐसै है तो हम लोग पैसा देते हें बाकी हमके नहाना करर के साधन दै देई ठीक है भैया नमस्ते जी नमस्ते अच्छा ठीक है भैया न नमस्ते नमके कर थई के हमसे भेंट कर लेना